मॉर्नींग सर म्हाका शिकूंक बायले देसान वसूंक साय आनी थंय वचपाक म्हाका खूब कशी थंय म्हाका नवें नवें शिकूंक मेवतालें आनी हांव सगळें करता म्हज्या जबा खातीर ते पासत म्हाका पास पासपोट अपडेट करूंक जाय हांव म्हजे सगळे डॉक्युमेंट घेवन पासपोर्ट ऑफिसान वचून म्हजो सगळो प्रोसेस फुडें व्हरतां आनी हांवें सगळें म्हज्या नोवे सिरिय सी पासवत करता